ہندوستان میں الگ الگ طریقے طرح کے سماجی و اقتصادی پس منظر سے تعلق رکھنے والے طلبا کے لیے اعلیٰ تعلیم کو مزید قابل رسائی اور سستا بنانے کے لیے کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں اور کچھ اقدامات کو توڑے رسم و رواج کو توڑے بھی جانی چاہیے جن کی وجہ سے جو ہے ایک سماجی اور اقتصادی پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے آ سکیں گے جیسے کہ کم عمری میں شادی کرا دیتے ہیں اس کے خلاف بھی قدم اٹھانی چاہیے کم عمری میں شادی کرا دینے سے یہ بھی ہو جاتا ہے ہے کہ جو ہے نا بچے اور طلبا جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتے ہیں ایک یہ چیز ہے اور دوسری چیزیں یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے سستی تعلیم کو سستا کرنے کے لیے اعلیٰ تعلیم کو سستا کرنے کے لیے کچھ اقدامات یہ ہو سکتے ہیں کہ ٹیوشن کی فیس اور کولجز کی فیس کم کر دیا جائے اور جو بھی ٹیکسس لگ جاتے سب سے زیادہ ابھی ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان میں ابھی دوسرے سب سے زیادہ جو مہنگے ٹیکسز ہے اٹھارہ پرسینٹ جو ہے ایجوکیشن پہ ٹیکس لگا دیے گیے ہیں اس سے یہ ہو جا رہا ہے کہ جو ہے غریب طلبا جو ہے وہ اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں وہ ایجوکیشن اپنی پڑھائی جو ہے چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی ڈر ہے اس لیے جو ہے اس نے ایجوکیشن خاص طور سے ایجوکیشن میں اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ہے ٹیکسز کو بھی ختم کرنی چاہیے کہ ایجوکیشن بالکل فری ہونی چاہیے اسے جو ہے لوگ تعلیم حاصل کر سکیں گے اور اس میں پوزیشن لانے والوں کو بھی خاص اچھے اچھے انعامات سے نوازا جانا چاہیے تاکہ جو ہے علم کی ایک جستجو بڑھے اور اس چیز کو جو ہے نا خوبصورتی سے انجام دیں اور اس میں اعزاز و اکرام سے بھی نوازا جانا چاہیے تاکہ ایک حوصلہ بڑھے اور لوگ آگے جو ہے نا آگے آئیں گے تعلیمی میدان میں اور طلبا کے لیے اور بہت سارے ذرائع ہیں جس سے جو ہے ان کے روزمرہ کی زندگی میں اگر سہولیت دے تو اور بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور جیسے خصوصی وظیفہ ملنا اور اسکالرشپ ملنا یہ بھی جو ہے اس سے ایک طالب علم کو کافی مدد پہنچاتا ہے اس سے بہت سارے دکھ درد جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں جس سے اس کی جو ہے پڑھائی میں دل لگی رہتی ہے یہ ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے جو ہے ایک تعلیم کو پسماندہ اور اقتصادی حالات سے جو جھوجھ رہے ہیں ان کو یہ فائدہ پہنچا سکتی ہے